हमरा अरके योगा करयवला सिस्टम तऽ गाँव घरमे नहि छै हमरा अरके योगा करयवला सिस्टम तऽ अथी रानीगंजमे छै हमरा अरकेँ जाय लेल पड़ै छै रानीगंजमे वहाँ दरमाहा पैसा लै छै पैसा माँगै छै इएह लिए हमरा अरकेँ करय करय लेल पड़ै छै इएह गाँवए घरमे योगा करय लेल पड़ै छै हमरा अरकेँ ग रानीगंज जाय लेल जाय लेल पड़तै यहाँसँ जयबै बहुत दूरी पड़ै छै बहुत दूरी जायके कारण हम लोग योगा करय लेल इधर गाँवए घरमे जाय लेल पड़ै छै मन्दिरोपर जाय लेल पड़ै छै रोडेपर दौड़य पड़ै छै छतेपर दौड़ै मारै छियै आओर अथी रानीगंजसँ बहुत दिक्कत होइ छै जायमे हमरा अरकेँ आओर सभ दौड़ै छियै हमरा अरके द्वाइरे दो योगा करैत छियै घरे बैठलमे आओर छतपर योगा करै छियै बीम बना लै छियै बाँसके गाड़ि दै छियै तब जा कऽ योगा करय लेल भीर जाइ छै ओकरोपर बीम लगाए दै छै तब जा कऽ योगा करै छियै सभ आदमी मिलि कऽ हमरा अरकेँ आओर उछलै छियै कूदै छियै भी करै छियै योगा लेफ्ट राइट भी कर करै छियै घरो बैठल करै छियै नहि तऽ होइ छै जाइ छियै दौड़ धूप करय लेल मन्दिरपर जाइ छियै रोडपर जाइ छियै खेतमे भी जाइ छियै करय लेल हमरा अरकेँ फील्ड रहै छै ओकरामे भी जाइ छियै करय लेल योगा हमरा अरकेँ योगा करयसँ बहुत सुविधा होइ छै बहुत अच्छा होइ छै स्वास्थ्य स्वास्थ्य ठीक रहै छै हमरा अरकेँ स्वास्थ्यके लिए हानिकारक नहि होइ छै योगा करयसँ बहुत सुन्दर होइ छै बहुत सुविधा होइ छै हमरा अरकेँ छतपर भी सुविधा होइ छै योगा करयमे योगा करयसँ कोइ तरहके दिक्कत नहि होइ छै योगा